हलो हाँ मैं उनस्तर बार्केट से बात कर रहा हूँ मैं हाँ मिल जाएगा मैम हाँ मैम मिलेगा तीन सौ रुपये किलो में मैं एकदम ताज़ा बेचते हैं हम यहाँ पर ताज़ा बना कर ही लाते हैं हडे ताज़ा ही रखते हैं हाँ नहीं मैम कम नहीं होता ना क्योंकि हम ताज़ा बेचते हैं बाकी मार्केट से अलग हमारा मार्केट रहता है तो साफ़ अच्छे बेचते हैं मिल जाएगा मैम इसका चार्ज अलग लगेगा मैडम डिलवर चार्ज अलग लगेगा अंगूर अंगूर मिल जाएँगे मैम ताज़ा मिलेगा

हाँ हाँ मिल जाएगा मैम हाँ मिल जाएगा मैम वह भी ताज़ा मिलेगा हाँ मिल जाएगा मैम हाँ मिल जाएगा मैम ऐड्रेस बता दें मैम आपका ऐड्रेस पर पहुँच जाएगा हाँ ओकर मैम और कुछ चाहिए मैम आपको